ہیلو اوبر كسٹمر كیئر سے بات كر رہے ہیں میں نے آپ كو اس لیے فون كیا ہے كہ آپ كے ڈرائیور نے ہم لوگوں كو بہت اچھے سے پہنچایا ہماری جگہ پر ہم لوگ آسانی كے ساتھ اپںی منزل پر پہنچ گئے اور ڈرائیور صاحب نے ہماری بہت مدد كی اس كے لیے آپ كا اور آپ كے ڈرائیور كا شكریہ ادا كرنا چاہتی ہوں كہ میں بہت زیادہ پریشان تھی میں كیسے اپنی منزل پر پہنچوں گی اور میں بہت جلدی تھی کیوں كہ میرے اور میرا وہاں پر جانا وہاں پر بہت ضروری تھا اس كے علاوہ آپ كے ڈرائیور نے ہم لوگوں كو بہت مدد كی میرے ساتھ میں میرے گھر والوں كو گھر والوں بھی گھر والے بھی صبر كر رہے تھے ان سب لوگوں نے بھی ڈرائیور كی بہت تعریف كی اس كے لیے آپ كا شكریہ اور آپ كے ڈرائیور كا بھی شكریہ